बच्चाके बोखार लागै हइ तऽ खिचड़ी दै छिए दालि चावल कच्चा चावल आओर प्लेटमे धऽके हुनका खिआ दै छिअनि बोखार लागै हइ दवाइ दै छिए नहि ठीक भेलनि तऽ डाक्टर हियाँ गेलनि दवाइ सुइआ पड़ल ठीक भऽ गेल